मुंहिंजी कोई कुक बुक या कोई फुड ब्लोक कोई अहिड़ो कुझु कान्हे जेको बई मां हुन खे ॾिसी करे रोटी ठाहींदो हुजां मां जेको बि पंहिंजो रोटी ठाहिणु जेको या पंहिंजो जेको थोरो बई सिखियो आहियां त पंहिंजी धरम पत्नी खे स्पोट करणु लाइ ऐं हुन खे थोरो कम खे हैल्प करणु लाइ हुन खे एक्चुअल बई मदद थिए इन जे हिसाब सां मां हुन खे किचन में मदद पई कई पर धीरे धीरे मुंहिंजो किनि ॻाल्हियुनि में दिलिचस्पी वधंदी वई त मां थोरी रोटी ठाहिणु सिखियुमि हिन लाइ मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे त बई मां पंहिंजे धरम पत्नीअ खे या घर में मां पंहिंजो बई सहियोगु ॾेई सघंदो आहियां हर कंहिं माण्हूअ खे थोरी घणी पंहिंजी जेका रोटी आहे या कोई थोरो घणो नास्तो जीअं अॼुकल्ह ॿार मैगी ठाहिनि था या थोरो घणो जीअं बई फुलिको वग़ैरह पचाइणु अचणु खपे ऐं हिकिड़ी सिंधी कोकी अचणु खपे धीरे धीरे इहे सभु ॻाल्हियूं थोरियूं अचणु खपनि जे ईंदियूं त तव्हां कंहिं ते निर्भरु न हूंदा अॻियां हली करे जीअं अॼुकल्ह ॿार वञनि था कैनेडा वग़ैरह पढ़ण लाइ हुननि खे ॾाढियूं तकलीफ़ूं थी थियनि पियूं माना कीअं रोटियूं सभु ॿाहिरां खाइनि था या नॉन वैज वग़ैरह उन में उहे खाइणी कनि था अगरि हुननि खे थोरी घणी रोटी ठाहिणु अचे थी त हुन में उहे पंहिंजो उहो ठाहे करे हुते पंहिंजे घर जी यादि बि हुते करे सघनि था या हुते पंहिंजी सुठी रोटी खाई सघनि था पंहिंजे घर जी सिंधी रोटी या पंहिंजो जेको घर जो खाईंदड़ जेको हुयो हुननि जो हिसाबु किताबु उहो हुन खे कंटीन्यू करे सघनि था हुन खे माना अॻियां करे सघनि था जे अॻियां कंदा त हुननि खे उहो हुन जो मज़ो ईंदो साईं उहो करे पाईंदा हिन करे रोटी ठाहिणु अचणु ज़रूरी आहे या कोई ब्लोक वग़ैरह न बि हुजे त बि सही हुजे माउ खां सिखी सघे थो भेण खां सिखी सघे थो या घर में काई फुफी आहे या ॾाॾी आहे अगरि उन जी काई रोटी सुठी थींदी आहे त हुन खे ॾिसी करे या हुननि खे ॿुधी करे बि माण्हू पंहिंजो रोटी ठाहे सघे थो पोइ अॻियां अची करे पंहिंजो उहो पंहिंजो कमु करे सघे थो